में संजीब कुमार जम्मू कश्मीर रिसायत दा रौंहने आहला हां मेरी उमर बत्ती साल ऐ मे समवाल ग्रां दा रौहने आहला अज्ज में तुसें गी दस्सन लगां कि पहले जमाने च केडियां केह्डि़यां गेमा बचपन च अस खेलदे बचपन बडि़यां गेमा जेहडि़यां अस खेलदे है बांह्टे होई गे गुल्ली डंडे होई गे फिर और खोती चूडा और बडियां सारियां खो खो खेलदे है फिर ओह् नुक्क त्रप्पड़ रेल सलेटी बडि़यां सारियां गेमां रंग बरंगी मेच साढ़ी और बडियां सारिया खलदे हे खिद्धो फुटबाल बेटबाल क्रिकेट वेटबाल ते बड़ियां सारियां गेमां खेलनियां ते इंदे हून में तुहानू रुल बी दस्सी ओड़ना थोह्डे़ थोह्डे़ जिन्ने सारे पता ना जेहडा़ पहले खेलदे है बडे़ सारे न्याने बांह्टे खेलदे हे बांह्टे होंदे है कियां कि चार जने होंदे हे लेई लेने ते इक सर्कल पाई लैना हैं ते गब्भै गुत्ती कड्ढी लैनी इक गुत्ती कड्ढी ऐ इक ना इक चली पौना कि एह् चोट तंगा ही भाई आने दे ओह् कुतै सेंटर च पुज्जी जाना उनें दुऐ ने पिच्छो मारनी जे उसी चोट बज्जी गेई ते ओह् आउट होई जाना जे उंहे सिद्धा सर्कल उपरा सिद्धा गै जेहडा़ गोल धारा जेहडा़ होंदा सर्कल उसी आक्खदे गोल धारा गोल धारे कोला सिद्धा गुत्ती बिच पाई ओड़ना उनें ओह् परतियै इक बारी होर चलनी फ्ही उनें गुत्ती कश उसी अगर फुंडी ओड़ेआ ते ओह उंहे दुऐ ने आउट होई जाना मतलब कि उसी बाहर कड्ढी ओड़ना भाई कि ओह् हारी गेआ भज्जी गेआ ओहदे कन्नै ते जे उनें सट्ट मारनी ते उसी बांह्टे गी जे नेई बज्जनी ते सर्कला दे पार कुतै गोल धारे दे पार गै चली जानी ते ओह् बी फोल होंदा ओह् बी आउट होई जंदा हा इक ते इयां खेलदे हे इक ते इयां गुत्ती होंदी ही ते पेडे़ पाई लैने उसी इयां लाइन मारी लेनी पेंडे मारिये इयां करियै अस सुट्टने अग्गै बांटे जियां दौं दौं बांटे पाने जे कर चार बंदे खेला दे होन चांऊ बंदे महाराज दो दो दी बार खेलनी ओह् दौं चार छै अठ बांटे होई जाने अठ बांटे दी बार खेलनी अट्ठ बांह्टें दी बार खेलनी जिन्ने बिच आई जाने जेकर त्रै बिच आई जान ते त्रै ओहदे होई जाने फिर उसी आक्खना हून फुंड भाई बांह्टा इक उसी उंहे पुच्छना हां भाई केह्डा फुंडा जेहडा़ उसी अस बांटा दसगे कि एह्कडा़ फुडना उंहे उऐ बांह्टा फुंडना जे उस कोला ओह् बांह्टा नेईं फंडोआ ते दूआ बांटा फंडोई गेआ ते गुत्ती च त्रै बांह्टे आई गेदे होने ओह् बी इयां चली जाने ते जेहडा़ उहे फुंडना ओह् बी फुंडी ओड़ना ते उपरा उसी रला देना पौना इक बांह्टा होर कोला देना पौना महाराज एह् ही बांह्टें दी खेल ओहदे बाद ऐ गुल्ली डंडा महाराज इक इयां गत्त जेहा कड्ढना राव जेही कड्ढनी ओहदे उपर रक्नीै गुल्ली ते पिच्छो लेना डंडा ते मारनी गुल्ली उपर ते गुल्ली सुट्टी ओड़नी ते हैं फिर ओह् गुल्ली उत्थुू चुक्कियै ते जेह्ड़ा डंडा होना ओह् रक्खना उस गत्ता दे उपर ते गुल्ली लैनी जेहडडी उत्थै पेदी होनी ते गुल्ली लेइयै डंडा फुंडना जे ते फंडोई गेआ ते आउट नीं फंडोआ ते फिर गुल्ली सिद्धी करियै रक्खनी ते गुल्ली दे उपर सट्ट मारनी ते देनी गुल्ली उपर ते गुल्ली ओडई जानी

गुल्ली जिन्नी दूर जानी उन्नी दूर फिर डंडे मिचने कि भाई चप्पा जा गिट्ठ ते अग्गै गुल्ली जित्थै जानी उत्थै दुक्कड़ा कड्ढनियां किन्नियां दुक्कड़ निकलियां दौ त्रै निकलियां पंज निकलियां ते तां आई जानी गुल्ली डंडे कन्नै गुल्ली नापनी जे कर त्रै निकलियां ते तां मारना अपना चप्पा जे निकलियां चार ते फिर मारनी गुल्ली उप्पर डंडे कन्नै ते फिर नापनियां दौं उंगला ते फिर ओह् दिक्खना जेहडा़ होग ते ओहदे कन्नै नापियै फिर डंडे नापने फिर ओहदा ऐस्टीमेट लाना हा भाई मिगी गुल्लियां लैतियां बीह् ते फिर डंडे कन्नै नापियै डंडे दियां चार गुल्लियां होई गेइया जेकर बीह् गुल्लियां होई गेइयां ते तूं बची जाना ते जेकर बीह् गुल्लियां नेईं होइयां ते तुसें आउट होई जाना ठीक ऐ ते और बडे़ ही और खिद्धो ही खिद्धू खेलना इक दूए कन्नै जेहड़ी सिद्दो दी देनी निग्गर निग्गर गेआ खिद्धू कंदे इद्धर कदें उद्धर नुक्क त्रप्पड़ खेलना महाराज ओहदा रुल ही जेकर गोल धारा पाना बिच्च नुक्कां रक्खी लैनियां ते नुक्कां जिसलै बिच रक्खी लैनियां ते केह् करना ते जेहड़ा बंदे बाहर खड़ोते दे होने पंज सत्त ते केह् करना कदें पैरा कन्नै नुक्क कड्ढी लैनी कदें जेहड़ी नुक्क बाहर निकली उस नुक्का गी मारियै नुक्क कड्ढी लैनी अगर गोल धारे च खडोइयै हत्थ लाई लेगा ते ओह् आउट होई जाना जिन्नियां नुक्कां बाहर होग ओह् सारियां नुक्कां परतियै ओहदे अंदर रक्खनी पौनियां फिर उनें बारी देनी फिर असें दोऐ बंदे नुक्कां कड्ढनियां ते एह् साढ़ी डेली दियां खेला हियां परानियां ते ओह् इक महाराज डंड पलोच खेढदे रेह् डंड बलोच होंदा हा महाराज डंडा लेइयै उप्पर चढी जाना बूहटे दे उप्पर चढ़ी जाना महाराज कदें उद्धर बूहटे सुट्टना डंडा कि भाई थल्लै आह्लें ने थल्लो डंडा फड़दे रौहना ते एह बडि़यां सारियां परानियां गेमां हियां ते अपने बेटबाल खेलना बेटबाल दे सारे गी पता भला जारां नेह् खलाडी होंदे है ते इत्थेैभाई ग्रां च भाई निक्कियां निक्कियांं गेमां होंदिया जां जेहड़े खेलदे हे पंज सत्त जने खड़ोई जाना कुसै ने बिकटे पिच्छे खडो़ई जाना कुसै ने कुतै खड़ोई जाना हा ते भाई दे सट्ट चलो भाई ते एह् छक्का ते एह् चौक्का हैं एह् सारियां गेमां चलदियां रौंहदियां

बंदे जरो पैहले जेहडे़ खेलदे हे ना ओह् बंदे बडे़ स्हेई हे हून अजकल दे पता गै है गेमां मुक्की गेदियां लोकें दे न्याने गै नी घरा बाहर आन दिंदे गेमां कुत्थै खेलनियां गेमां ते पैहले खेलदे हे लोक बच्चे बाहर चली जाना खुललियां ग्राउंडा होनियां ना अजकल कोई ग्रांउडा ना कोई मैदान रेह् दे खेलने तांई अजकल लोकें अपने घरे च बच्चे बाड़ी ओड़े दे अपने ते स्पोटस गेमां मकाई ओड़ी दियां गेमां पहले गै होंदियां हियां सारे बच्चे रली मलियै खेलदे हे ते हून अजकल ठीक ऐ